असां रोज़ु ख़बरूं ॿुधंदा रहंदा आहियूं जेके की रोज़ाना मतलबु साधारण लॻंदियूं आहिनि ऐं ॿुधंदा रहंदा आहियूं दिमाग़ मां कढी छॾींदा आहियूं पर कॾहिं कॾहिं अहिड़ी आहे घटना दुर्घटना ऐं इहे अची वेंदियूं आहिनि जेके दिमाग़ खे जंजोड़े सघंदा छ छॾींदी आहे हिन हिसाब सां जीअं का हींअर पारलियामेंट में विधा लोकसभा में रा राहुल गांधी ऐं इहो चयो त भाई मतलबु हिंदू जेके आहिनि उहे हिंसक आहिनि उहो ॿुधी मूंखे मतलबु ॾाढो ॿ टे ॾींहं दिमाग़ में मतलबु असरु पियो ऐं मां हुन ते ॾाढो पियो सोचा त भई हिंदू कॾहिं हिंसक आहिनि जेके बि हिंसाऊं थियनि थियूं सरकलम से अलॻि करना कनैयालाल जो उदयपुर में हत्या थी उहा कंहिं कई उहा सभिनी खे ॼाण आहे ऐं बि उन्हीअ खे राहुल गांधीअ खे इहा ॻाल्हि ख़बर आहे त भई मतलबु मां छा ॻाल्हाए रहियो आहियां ऐं कंहिं जे विपक्ष में ॻाल्हाए रहियो आहियां ऐं पर उन्हीअ खे छो थो ॻाल्हाइणो हूंदो आहे ऐं मोदीअ खे रोकिणो हूंदो आहे इन्हीअ करे उहो मिड़ियोई पंहिंजे मन जी भड़ास कढण लाइ ऐं ॻाल्हाए वेंदो आहे उन्हीअ ई रूप में इहो शिव जूं तस्वीरूं खणी ऐं गुरु बाबे जूं तस्वीरूं खणी ऐं हिन में लोकसभा में बक बक कई त भई भले हिंदू जेके आहिनि उहे हिंसक आहिनि उहो एक्सप्लेन करे त मतलबु हिंदू कीअं हिंसक आहिनि किथे कहिड़ी मतलबु किथे हिंसा कई अथऊं छा कई अथऊं इहा किथे बि ॾिसण में न आई आहे उल्टी हू चए मतलबु समाज जे मतलबु तबिक़े खे ऐं मतलबु प्रोटेक्ट करे रहियो आहे र रक्षा करे रहियो आहे उहो ई तबिक़ो आहे मतलबु मार धार घर जलाइण पथर फिटी करणु हत्याऊं करणु सरकलम करणु ऐं सर धड़ खां अलॻि करण अहिड़ियूं ॻाल्हियूं कंदो आहे ऐं करे रहियो आहे त अहिड़ियूं ॻाल्हियूं जेके समाचारनि में कॾहिं कॾहिं ईंदियूं आहिनि उहे मुंहिंजी जीवन खे ॾाढो मतलबु प्रभावित कंदियूं आहिनि ऐं हुन ते खामाखाई जो सोच थी वेंदो आहे इन्हीअ करे इन्हीअ टाइम जी नेताउनि खे सोचण घुरिजे या उन्हनि खे गोर्मेंट पंहिंजे इन्हनि सां मतलबु की प्रार धार हुजनि पंहिंजे लाइ में या इहे उन्हनि खे रोकणु घुरिजे त जेके ई ख़बरूं अचनि थियूं उन्हीअ सां आम पब्लिक प्रभावित थींदी आहे त उहे मतलबु न ॾियण घुरजनि